असांजे राज्य मध्य प्रदेश ऐं कटनी जिले में ॾाढा सारा त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि ॾियारी बि सुठे सां मल्हाइजंदी आहे लेकिन असांजो सिंधियुनि जो चेटी चंड आहे हूअ ॾाढो धूम धाम सां मल्हाइजी वेंदो आहे असांजे शहर में चेटी चंड ॾींहुं भंडारो जुलूस ॾाढा सारा कार्यक्रम आयोजित कया वेंदा आहिनि और असां जेको इहो कार्यक्रम पंज ॾींहनि खां ई हलण चालू थी वेंदो आहे चारि पंज ॾींहं कार्यक्रम हलंदो आहे ॾाढो मजो बि ईंदो आहे सभिनि खां प्रमुख त्योहारु असांजे राज्य जो आहे असांजे कटनीअ जो चेटी चंड आहे